ہمارے علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے لیے کئی مقامات اور ثقافتی ذرائع موجود ہیں جو عوام کی ذہنی سکون اور تفریح فراہم کرتے ہیں اگرچہ یہ علاقہ زیادہ ترقی یافتہ شہری سہولیات کا حامل نہیں ہے لیکن یہاں کی سادگی اور دیہی ماحول میں بھی لوگوں کے لیے کئی تفریحی مقامات موجود ہیں نمبر ایک میلوں اور تہواروں کی سرگرمیاں ہمارے علاقے میں مختلف مواقع پر لگنے والے دیہی میلے جیسے چیت یا ساون کا میلہ لوگوں کے لیے بڑی تفریح کا ذریعہ ہوتے ہیں یہاں جھولے دیسی کھانے کھیل کود اور لوگ موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں نمبر دو سنیما دیکھنا شہر میں شاذ ڈیلکس پریم سنیما ہال اور کچھ چھیتر ہیں موجود ہیں جہاں لوگ فلمیں دیکھ دیکھنے جاتے ہیں خاص کر ہفتے کی آخر یا تعطیلات میں کھیل کود کرکٹ والی بال اور کبڈی جیسے کھیلوں کا رجحان عام عام ہے گاؤں اور قصبوں میں شام کے وقت نوجوانوں کی ٹولیاں کھیلتی دکھائی دیتی ہیں خاص طور پر اسکول یا کھلے میدانوں میں